जोंनि बे ओनसोला हिमालाय हाजोमानि आफाङाव थानाय मोनसे समायना मिथिंगायारि समायना थिरजों बुंफबनाय मोनसे ओनसोल बे ओनसोलाव जुदि गोबां गुबुन गुबुन भारतनि दाब दाब ओनसोलनि बा आसामनि दाब दाब ओनसोलनि बा जोंनि बि टि आरनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफ्रा बेवहाय जुदि दावबायनो फैयोब्ला बा बेवहाय जुदि बेरायनो फैयोब्ला बेवहाय थांलाय फैलायनि मोजां खाबु बा गारि मटरनि मोजां खाबुखौ मोननो हायो बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव मानास मानास अरनबारि बा मानास हायुंआरि बारि बेवहाय नांजाबनानै थानाय जोंनि मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजोम ससायटि मुंनि मोनसे ससायटि गायसननाय जादों बे ससायटियाव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय सुबुंफ्रा थानायनि मोजां खाबु दङ बेवहाय थानायजों लोगोसे बेवहाय जानायनिबो खाबु होनाय जायो दा बेनिखायनो गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफ्रा बे ओनसोलाव दावबायनो फैयोब्ला बे बेओनसोलाव फैनो हास्थायोब्ला बिथांमोना फैनानै बे मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजोम ससायटिनि बे न'ब्लांफोराव थानायनि खाबुखौ मोननो हागोन दा बेवहाय थानायनि बिथांमोनहा एसेल' खम बिबांनि बिथांमोना पे खालामनो नांगोन बेनि अनगायैबो बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेवहाय जिपसि साफारि आरो बेरायनाय बा खाथि खालानि गामिफोराव बेरायग्लांनायनि बा बेराय होनायनि बेवहाय राहाबो दङ बेजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बेफोरखौ दिन्थिफुंनायनिबो बेवहाय सुबिदाफोर मोनो बेनि अनगायैबो बे ओनसोलाव बे ओनसोलावनो जे गुबुन ओनसोलनि मानसिफ्रा जुदि फैयोब्ला बे दावबायनो फैयोब्ला बिथांमोना थानायनि हम स्टेनि खाबुबो दं आरो बे हम स्टेफ्राव बिथांमोनहा फैनानै खम बेसेनावनो थानायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आरो बे ओनसोलनि जे समायना महरथि बेफोरखौ नायनो हागोन आरो बे ओनसोलखौ नायगिदिंनायनि खाबुखौ लानो हागोन